वॉइसे कॉल हम पसन्द करय छी शिक्षा गाँवमे

जेनाकि दू घण्टा चारि घण्टा काज करय छी आओर तकर बाद वॉइस कॉलपर कखनो किनको फोन आबि गेलय तऽ हुनकासँ बात करय छी आओर तकर बाद अपन घरेलू काममे व्यस्त रहय छी एतऽ फोनक एतय व्यवस्था नहि छलय टावर कखनो काल मिस करय छै सेहो आओर लाइनक व्यवस्था नहि रहय छै तऽ मोबाइलो डिस्चार्ज भए जाइ छै आओर तकर बाद जे छै हमर सबके गाँवमे बिजलीके बहुत कमी छै आओर ई सब दिक्कत छै ई गाँव गाँवके लेल समस्या बाढ़क क्षेत्र छियै ई आओर बरसातीक समय छियै जेना तेना देहाती लोक छी हमरा सब अपन काम बितबय छी बेरोजगारी तऽ व्याप्त छै ई जिलामे तऽ सबसँ निम्न जिला पाओल जाइ छै अररिया जिला जे पूरे राज्यमे ई सबसँ पिछड़ल जिला छै आओर अइठाम असुविधा बहुत छै जे मानि कऽ चलू कभी काल राह जानी तकर बाद गाँवमे क्राइम सेहो होइ छै बकरी खस्सी मालजाल सेहो दिन देहारे चोरी भए जाइ छै तकर बाद